म्हजो बुकांचो सकारात्मक अनुभव असो आयला की म्हाका ते खंयीय घेवन वचून वाचूंक जाता बसीन बसलें मोबायल काडलो आनी डावनलोडेड बुक्स काडून वाचले कॉलेजीन जर एक खंयचो बूक लायब्ररीन मेळ्ळो ना जाल्यार तो डावनलोड करून नोट्स काडूंक मेळटा दुसरें म्हणजे हे इ बुक्स आसता ते निस निसर्ग वाचयता पेपर अजिबात वेस्ट जायना आनी तुज्या तुज्या फुडल्या जनरेशनाची सुद्दा भलायकी करता